टेक्नोलॉजी आज हमारे काम करने के तरीकों को काफ़ी बदल रही है पहले काम ग्रुप में किया जाता था मतलब एक दूसरे किसी से मिलना पड़ता था फिर उनको समझाना पड़ता था फिर काम करना पड़ता था काफ़ी समय लग जाता था ऐसे प्रोसेस में पर आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस्मार्ट कम्यूनिकेशन होने लगा है मतलब एक डिजिटल प्रकार का कम्यूनिकेशन होने लगा है वह कम्यूनिकेशन ऐसा होता है कि वह फ़ोन पर ही हो जाता है अगर कोई इंसान मान लो कोई दिल्ली में है कोई भोपाल में है तो उनको एक दूसरे से मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है भोपाल वाले को दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती दिल्ली वाले को भोपाल आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बहुत डिजिटल माध्यम में अपने इस्मार्ट फ़ोन से ही कम्यूनिकेशन कर लेता है बात चीत कर लेता है अगर कोई बिज़नेस है उसके बारे में कुछ डिस्कस करना है या अपने बिजनेस की कोई रूप रेखा बनानी है तो वहाँ एक इस्मार्ट फ़ोन के ज़रिये ही आपस में बैठ कर एक डिजिटल कम्यूनिकेशन करते हैं जैसे कि कोई वीडियो कॉल हो गया या वीडियो कॉन्फ्रेंस हो गई उसमें सभी आपस में बैठ जाते हैं एक दूसरे से मोबाइल पर जुड़ जाते हैं और जो अपने बिज़नेस के आइडियाज़ हैं वह एकंदूसरे के साथ साझा करते है एक दूसरे को बताते हैं जो उनकी बिज़नस की रूप रेखा बनी हुई हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं उसके बताते हैं तो यह जो उनके बीच जो बात चीत होती है वह एक डिजिटल कम्यूनिकेशन है जो कि यह टेक्नोलॉजी का ही एक रूप है आजकल इस्मार्ट फ़ोन आ गए जिसकी वजह से लोगो में काम करने का एक तरीका नया तरीका मिल गया मतलब इस्मार्ट फ़ोन से हम उनको अच्छे से सिखा सकते है अच्छे से बता सकते है उनको चीज़ें दिखाई जा सकती हैं कि ऐसे ऐसे काम करना है यह करना है वह करना है उनको रूप रेखा बता सकते हैं काम करने का तरीका हम मोबाइल से ही सिखा सकते है मान लो कोई प्रोज़ेक्ट है जिसके बारे में लोगों को समझाना है तो हम उसकी मोबाइल पर पी पी टी बना लेते हैं उसमें सब कुछ अच्छे से मेंशन कर देते हैं ताकि हम सामने लोगों को अच्छे से अपनी पी पी टी को समझा सके कि हमको हमारे बिजनेस में या हमारे प्रोज़ेक्ट में इस तरीके से काम करने हैं अगर कोई बिल्डिंग बनानी है तो हम उसके मतलब मोबाइल से ही हम उसके डायग्राम या कोई उसकी चित्र वगैरह निकाल सकते हैं और जो बिल्डिंग बनाने वाला है या इंजीनियर है उसको समझा सकते हैं कि हमको ऐसे बिल्डिंग बनानी है मतलब सारा काम आजकल डिजिटल हो गया है इस्मार्ड फ़ोन का ज़माना आ गया है हम हर कोई काम घर बैठे बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं और साथ ही साथ हम कोई भी प्रोजेक्ट हो कोई भी बिज़नेस हो बड़ी ही इस्मार्ट तरीके से डिजिटल तरीके से कर सकते हैं तो टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन में ऐसा काफ़ी सारे बदलाव किए हैं और इस्मार्ट फ़ोन ने तो बहुत ही ज़्यादा बदलाव कर दिए हर क्षेत्र में इस्मार्ट फ़ोन ने हमें एक नई ज़िंदगी दी है नया बदलाव दिया है